चारि हज़ार पंजतालीह नवानवें सौ ॿ लख सतानवें हज़ार हिक सौ वीह चारि लख ॿ हज़ार उणवीह सौ नवें हिक लख ॿ हज़ार चोएतालीह